बड़का बड़का माछके हमसब पकड़ि लै छी केनाहिओ लोकसबके बजेलहुँ सबके तकर बाद जाल बिछेलहुँ ओकरा घेरि लेलहुँ माछके हमसब बड़ पैघ पैघ माछ रहल दस दस किलोके बीस बीस किलोके ओकरासबके पकड़ैमे हमरासबके दू तीन आदमी लागि जाइए तऽ अकेले गेलहुँ रहै अकेले गेलहुँ तऽ पानिमे देखलहुँ माछ हेलैत रहै बड़का बीस किलोके तऽ अकेले हेतिए नहि सबके बजेलहुँ ओकरा पकड़लहुँ कोना कोना कऽ कऽ तकर बाद जे छै ओकरा निकाललहुँ बाहर सब अपन अपन हिस्सा लऽ गेल सब बाँटलक अपन खेलक सबके नीक लागलै ओ बड़का बड़का माछके हमसब एहिना चारि पाँच आदमी दस आदमी मिलके पकड़लहुँ तकर बाद जे छै सबके बजबै पड़ै छै सबके इकठ्ठा करै पड़ै छै मिलजुलिके रहै पड़ै छै सबके सबके दिअ पड़ै छै सबचीज बजेलहुँ तकर बाद पकड़लहुँ